पहले मैंने बिरयानी बनाई थी जब वह बहुत ख़राब बन चुकी थी मैंने मेरी मम्मी से पूछा फिर मैंने बिरयानी की रेसिपी ली मम्मी से फिर मैंने बिरयानी बनाई उसमें मैंने सात आठ प्रकार के मसाले डाले थे और मैंने पाँच लोगों के हिसाब से बिरयानी बनाई थी वो अब पहले जो बनाई थी मैंने बिरयानी वह बहुत ही ख़राब बनी थी क्योंकि उसमें मैंने मसाले कम कर दिए थे औ कम चावल डाल दिया था और मटन भी थोड़ा सा ही डाला था तो उसमें मेरी बिरयानी ख़राब हो चुकी थी फिर मैंने मेरी मम्मी से पूछा फिर मैंने बिरयानी बनाई मेरे हिसाब से यह बिरयानी बनाना बहुत मुश्किल था अब मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ बिरयानी बनाना जिसमें सात आठ प्रकार के मसाले मटन और गर्म मसाला और चावल मतलब जितने अकॉर्डिंग के लोग रहते उतने हिसाब से चावल मैंने नहीं ले पाई थी इसलिए मेरी बिरयानी ख़राब बन चुकी थी अब मैंने अच्छे से सीख लिया है बिरयानी बनाना तो मैं बना सकती हूँ